योग योगके अभ्यासके बाद यानी हमरा लोकके बहुत फाइदा भेल छलै सुबह शाम योगा करैसँ करैसँ ने हमरा लोकके पेट पेटके समस्या दूर भऽ गेल छलै आओर ओकर बाद मानसिक रूपसँ भी स्वस्थ्य हमरा लोक कऽ छलिए यानी शरीरमे कोइ भी बिमारी नहि होइ छलै यानी पूरे स्वस्थ रहै छलिए आओर यानी फिट शरीर भी यानी स्वस्थ रहै छै हेल्दी रहै छलिए रहै छलिए योगा योगाके साथ साथ यानी सन्तुलित सन्तुलित भोजन भी हम हमरा लोकके करै छलिए तऽ ताकि ओहिमे शरीर शरीरमे ताकत बनल रहै छलै आओर हेल्थ ताकतके वजहसँ हमलोक यानी हमरा लोकके ने योगा करै छलिए तऽ योगामे यानी कोइ भी परेशानी नहि होइ होवऽके छै आओर योगके वजहसँ यानी पूरे हमरा घरके जतना भी परिवार सदस्यसब यानी स्वस्थ रहै छलै हेल्दी रहै छलै आओर योग योग योगके कारण अभी पूरे यानी हमरा गामके लोकसब यानी योगा यानी सुबह शाम योगा करै छी योग शिविर लागै छलै ओहिमे हमरा हमरा गामके सब बच्चासँ लऽ कऽ बूढ़ासब यानी योग शिविरमे सब सम्मिलित होइ छै आओर सुबह शाम योगा करै छै आओर योगाके वजहसँ हमर गामके जतना भी युवा जनरेशन छै आओर युवा बच्चा बूढ़ा जतना भी जनरेशन छै सब स्वस्थ स्वस्थ छलै आओर अच्छा छलै